हँ सोफा हमरा जे छै से बारह हजारमे किनलहुँ बड़ा नीक हमरा मिलल ओहि पर गद्दो सभ मिलल कि बुझलियै बच्चो सभ गिर पड़ैया किछु भऽ जाइया तऽ पलाइ तलाइ नहि टुटैया बहुत मजगूत हमरा बड़ा नीक चीज मिलल बारह हजार रुपआ मे बुझलियै कि नहि ओहि पर औल फैमिली हमसभ रहलहुँ बैसल तैयो नहि ओहि पर कोनो प्रकारकेँ देखलहुँ ओकरा टुटै कऽ या किछु भी ओ नहि ओकरा अथी देखलहुँ लेकिन बहुत सुन्दर हमरा मिलल बहुत नीक चीज मिलल बुझलियै कि नहि सोफा जे छै से बड़ा नीक यऽ ओ दश दिन भेल हँ हमरा खरीदला ललहुँ हँ सोफा दश दिन भेलहुँ हँ ओ एखन हम जे छै से लै कऽ एलहुँ हँ सोफा घर पर यूज करैत छी सभ आदमी औल फैमिली अपन यूज करैत छी ठण्डा कऽ मौसम छै हमसभ अपन ओहि पर अपन बैसलहुँ उठलहुँ सभकिछु जे छै से सोफे पर रहल हमर सभकऽ हँ हँ सुतबो कयलहुँ सभ अपन रहल ओहि पर खान पान सभटा रहैत छै सभ इएह सभ छै